مختلف انواع کے برتن ہوتے ہیں جیسے کی مٹی کا برتن سلور فائبر تانبا اور چینی کا برتن ہوتا ہے ان کو دھونے کے مختلف انداز ہوتے ہیں زمانۂ قدیم میں ہمارے بزرگ مٹی کے برتن دھونے کے لیے ناریل کے چھلکے کا استعمال کرتے تھے اگر برتن سلور کے ہوں تیل والے ہوں تو ناریل کے چھلکے کے ساتھ کوئلہ ملا کر دھویا کرتے تھے اگر برتن تانبے کا ہوا تو پکی املی کا استعمال کرتے تھے لیکن دور حاضر میں چینی یا تانبا یا مٹی کا برتن ہو تو اس کو دھونے کے لیے مختلف صابن جیسے کی ومبار ایکسٹرا صابن وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ لکوڈس وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے